अठ्ठावीस फेब्रुवारी विज्ञान दिन चवदा नोव्हेंबर पंडीत जवाहरलाल नेहरू हांचो जल्म दीस तांची भुरग्यांचेर खूब माया आशिल्ली म्हणून हो दीस बाल दिन म्हणनूय मनयतात पंदरा ऑगस्ट भारताचो स्वातंत्र्य दिन सव्वीस जानेवारी भारताचो प्रजासत्ताक दिन अठरा जून गोंयचो क्रांती दिन गोंय पोर्तुगीजांच्या तावडींतल्यान मुक्त जावंचे हाजे खातीर डॉ राम मनोहर लोहिया हाणी त्या दिसांक एक पावल उखलिले म्हणून हो दीस गोंयचो क्रांती दिन म्हणून मनयतात